हैलो तवां दीपक भाई ॻाल्हायो था लक्ष्मी कलेक्शन मां सर मां तव्हांजो रेग्युलर ग्राहक आहियां निलेश निलेश राजपाल अच्छा सर धन्यवादु धन्यवादु ॿियो ॿुधायो सर छा हाल आहे ॿियो ॿुधायो हा हा ॿुधो हाणे अच्छा मां हिन ई करे जांच पड़ताल लाइ तव्हांखे फ़ोन कयो की नवी कलेक्शन आईं आहे न तव्हांजे दुकान ते हा छा कनि मुंहिंजा महिमान था अचनि ॿाहिरि गांवनि मां त मां सभिनी खे खनी थो अचा तव्हांजे दुकान ते ऐं सर मूंखे सुठो डिस्काउंट ॾिजो हमेशह मां तव्हांजो रेग्युलर कस्टमर आहियां सर तव्हांखे ते ख़बर आहे मां तव्हांजे वटि केतिरा ग्राहक मोकिलिंदा तव्हांजे कपिड़े जी कॾीं बि असां शिकायत न कई आहे तव्हांजो जहिड़ो कपिड़ो सुठो किथे बि न मिलंदो आहे इनकरे असां तव्हांजा रेग्युलर कस्टमर आहियूं मूंखे घटि में घटि वीह टका डिस्काउंट त खपे ई खपे ऐं ऐं वैराइटी बि जाम सुठी आईं आहे न सभ नवी नवी कलेक्शन आहियूं न छाकाणि दीवाणी सर ते आईं न ऐं कुर्ता आहियां आहिनि दीवाली जे लाइ कुर्ता छो की मुंहिंजा महिमान अचनि था ॿाहिरि गांवनि मां हुनखे जाम सुठा कपिड़ा खपनि ऐं मां घटि में घटि टीह चालीह हज़ार जो शॉपिंग कंदव तव्हांजी दुकान मां ऐं मूंखे घटि में घटि वीह टको डिस्काउंट खपे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आ ऐं सर ई ॿुधायो बाक़ी घिराक पाणी जोर में आहे दीवाली विवाणी जोर में आहे लॻी पेई आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे सर ऐं मां तकिड़ो अचे थो मुंहिंजे महिमान सां गॾु जी ठीकु आहे सर हैपी दीवाली जय झूलेलाल ठीकु आहे सर हैपी दीवाली जय झूलेलाल